असांजे शेहर में घुमण लाइ स्वामी लीलाशाह जी कुटिया आहे थोरो अॻिते वञण खां पोइ माता जो मड़ आहे कोटेश्वर मंदिर आहे नारायण सरोवर आहे झूलेलाल तीरथ धाम बि ठहियल आहे हिते घुमण लाइ जाम सारी शयूं आहिनि ऐं माण्हू जाम परियां परियां खां हिते दर्शनु करण ईंदा आहिनि माता जे मड़ में वरदानु मिलियल आहे जेकी बि इच्छा तव्हां घुरंदा उहा जरूर पूरी थींदी इन करे उनखे चइबो ई मां आशापूरा आहे आशापूरा जो दर्शनु करण माण्हू ॾाढो परियां परियां ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजी सभु इच्छाऊं पंहिंजी सभु आशाऊं पूरियूं करे वेंदा आहिनि ऐं हुनजे साम्हूं ई हिंगलाज माता जो मंदिर बि आहे जेकी पाण सिंधीयुनि जी मेन देवी आहे मेन माता आहे उनजो दर्शनु करण बि माण्हू जाम परियां परियां ईंदा आहिनि उनखां पोइ असां वटि वाइट रण बि आहे जेको माण्हू ॿायरां ॾिसण ईंदा आहिनि घुमण ईंदा आहिनि कच्छ जो इहो ट्रेवल करण ईंदा आहिनि उनमें पाण जाम सुविधाऊं आहिनि पाण रहण जूं खाइण जूं उते पाण कच्छ जो सभु ॾिसी सघूं था धरम ऐं सभु पाण खे ख़बर थी पए कीअं सॼी